آج کی نوجوان نسل کو پڑھنے سے زیادہ موبائل سے دلچسپی ہے وہ مطالعہ اور کتابوں سے کافی دور رہتی ہے وہ ایک لمحہ موبائل کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہے موبائل ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں جہاں سماج کا ہر ایک طبقہ پھنسا ہوا ہے وہیں سب سے زیادہ آج کل کے نوجوان ہیں ایسی حالت میں ان نوجوانوں کو پڑھنے کی طرف مائل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑی ذمے داری بھی ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے میری کوشش ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے نوجوانوں کو زندگی میں وقت کی اہمیت کے بارے میں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 مطالعہ روح کی غذا ہے اس سے دل کو سکون ملتا ہے انسان کی فکر بلندی ہوتی ہے سوچنے کی صلاحیت اور عمل کرنے کی طاقت زیادہ پیدا ہوتی ہے